हमर नाम भेलै विक्रम मिश्रा हम पूर्णियासँ बिलाॅङ्ग करै छी बिहारसँ हमर सरकारी नौकरीके अथीमे हमरा किछु कहना अइ जेनाकि अहाँसब देखि रहल छिए कि सरकारी नौकरी सबके निकलि रहल छै फॉर्मसब इसमे कि होइ छै एहिमे बहुत ज्यादा जनसंख्यामे आदमीसब आदमीसब भरै छै जानलिए तऽ बहुत ज्यादा जनसंख्यामे जब आदमीसब भरै छै ई लऽ कऽ कि सीट नहि रहै छै बहुत ज्यादा प्राॅब्लम फेस होइ छै कतहु देखै हेबै कि मतलब एक्जाम होइ छै तऽ ज्यादा संख्यामे बच्चा होइ छै नौकरी जे छै बहुत भारतमे अपन जे छै नौकरीके जनसंख्या बहुत कम छै आदमी सरकारी नौकरीके तरफ दौड़ै छै ओकर समय बरबाद होइ छै बहुतके जॉब नहि मिल पाबै छै जहाँ जॉब भी मिलै छै बहुतके घूस दऽ कऽ जाइ पड़ै छै बहुतके ई होइ छै बहुत प्रॉब्लम फेस करै पड़ै छै एक्जाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आब धीरे धीरे भए लगले जानलिए तऽ ईसब लऽ कऽ स्टूडेन्टसब जे छै बहुत ज्यादा अथीमे रहै छै आइ काल्हि कोनो जे छै डिग्रीके वैल्यू नहि रहै छै बहुत अच्छा अच्छा बच्चासब जे इन्जिनियरिङ्ग कऽ कऽ जाइ छै कहीँसँ कोइ सरकारी नौकरीके जॉबके लिए तैआरी करै छै ओकरासबके अहाँ देखिते हेथिन कि मेहनति करैके बावजूद ओकरासबके किछु फल नहि मिलै छै एकर कारण छै कि अहाँ सबके मतलब कतहु देखिऔ अहाँसब जेना मतलब देखलिए कोनो बच्चाके या कोनो टीचरके तऽ ईसबपर जे छै प्रैक्टिकल कतहु मतलब बिहारमे जे छै बहुत ज्यादा एकर कम छै मात्रा प्रैक्टिकल नहि देखल जाइ छै यहाँ खाली डिग्रीके बहुत ज्यादा माँग कएल जाइ छै डिग्री आदमीके पास रहै छै लेकिन नौकरी नहि रहै छै आदमी दर दरके रस्ता भटकै छै जानलिए ईसब लऽ कऽ हम अहाँसँ किछु कहैलए चाहै छी कि अहाँ एहि सबपर धिआन दिऔ ओकर बाद जे छै अपन जे समाज छै अपन जे छै देश छै एकरा लऽ कऽ हमरा चलना छै ककरो जकरा रस्तामे दिक्कत हेतै ककरो किछु दिक्कत होइ छै ओकर प्राॅब्लम अहाँसब समझू हमरा इएह कहैके अइ जानलिए एहिलए हम अपन धन्यवाद तहे दिलसँ कि हमरा एहिपर मौका मिलल बाजैके लिए हम कोटि कोटि अहाँ हम अपन दिलसँ नमन करै छी अहाँसबके जेभी अहाँ एहि प्रक्रिआमे भाग लै छिए अहाँ अच्छासँ अच्छा आदमी भाग लिऔ ओकर बाद अपना देशके मैथिली लऽ कऽ चलाबू कियाकि देखिऔ दिनोदिन मैथिलीके अथी खतम भेल जा रहल छै नौकरीके जे छै समस्या बहुत ज्यादा घटित भऽ रहल छै इएहसब लऽ कऽ ठीक हइ धन्यवाद